हैलो एह् तुस उत्थूं दा बोल्ला ने नीं पुनारां दा अच्छा अच्छा ते आ'ऊं उत्थै शिव गली दा बोल्ला'रनी शिव गली दा बोल्ला'रनी में नांऽ ऐ पुश्पा ते में सुनेआ हा थुआड़े तुसें मकान बनाए दा कोई ते ओह् तुस बेचना चाह्न्ने खरी तां उ'न असेंगी थोह्ड़ा एह् बी सनाई उड़ो कि केह् एह् भाऽ छाऽ ते फ्ही अस उसै साह्बै कन्नै दिक्खना जे अस देई बी सकने जां नेईं देई सकने जां उ'न्ने पैसे हर इक थोह्ड़ा सस्ता होई जाग तां चलो खरा होग ते कि'न्ने केह् कमरे न ते केह् साह्ब कताब ऐ कच्चा मकान ऐ पक्का हां जी हां जी ते बिजली छिजली लाई दी बिजली दी फिटिंग शिटिंग ऐ

ते उप्पर टीन ऐ जां लैंटर पाए दा पाई इत्थै शैह्र प्हाड़ें ल्हाकें मेरे साह्बै टीन ही होनी

खरा खरा कोई गल्ल नीं धनवाद जी धनवाद थोह्ड़ा